हमरा इलाकामे हमरा गाममे जे छै खेतीके किछु नया तकनीक सब विकसित भेल यऽ जेनाकि पहिने लोक जे छै से जन हरवाह हर लए कऽ खेतकेँ जोतैत रहै तऽ ओकर बाद जे छै से खेतीके आगा कार्यक्रम लगभग निनानबे दशमलव निनानबे परसेण्ट लोक जे छै ओ ट्रेक्टरसँ ही खेत जोताबै छथि तैँ दुआरे तकनिकी विकास भेलै हँ रोपैके आब जेना एखन धान रोपनी भए रहल छै तऽ रोपैमे जनके काज पड़ि जाइत छै कटनीके लेल भी मशीन सब चलि एलै हँ तकनीकमे विकास भेलासँ खेतीमे तऽ किछु सहजता अयलै हँ लेकिन ओहिसँ नोकसान भी छै जेकि मानि लिअ धान या गेहुँ काटैके लेल या बोआइके लेल या ओकरा रोपैके लिए धानके जे छै से हम मशीन लए आनबै मूँगके लेल जे छै ओकरा लेल तऽ जऽनेपर निर्भर रहै पड़ै छै आओर ओहिमे किसानके बहुत जादा नोकसान भए जाइत छै बहुत हद तक जे छै से फसल घर नहि आबि पाबै छै चूँकि जन जे छै से जनक अभाव भए गेल छै काजके आभाव भेलै तऽ तकनिकी बढ़लासँ तऽ जन ओहिठामसँ मजदुरकेँ पलायन भऽ गेलै आब जे छै से पलायन भेलासँ जे छै से लोकके आभाव भेलै आओर लोकके आभाव से जे छै से छोट छोट काज सबके लेल मजदुरके जे छै से दिक्कत भेलै तैँ से लोकके नोकसान भी होइत छै आओर एकर आलावा मतस्य पालनमे या पशुपालनमे या डेयरी उत्पादनमे जे छै से एखन तक लोक अपन पारम्परिक जे छै अपन ट्रेडिशनल ओहि हिसाबसँ चलि रहल छै जेना माछ जालेसँ पकड़ल जाइत छै गाय महिस जे छै से ओकरा हाथेसँ दुहल जाइत छै आओर एहि सभ तरहके जे यऽ खेतीमे खासकए कऽ तकनिकी विकास भेलै हँ